अगर से मैं बात करूँ तो मैं यहाँ संसाधनों की कमी ने लोगों को बहुत ही ख़ासा प्रभावित किया है यहाँ पर संसाधनों की कमी होने की वजह से लोगों को पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य की सारी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं हमारी क्षेत्र में संसाधनों की कमी होने के वजह से भी लोगों को पर्याप्त मात्रा में टीकाकरण की उपलब्धता नहीं हो पाती हैं हमारे इलाक़े में ऐसे कई सारे टीकाकरण केंद्र हैं जिनमें टीके उपलब्ध ना होने की वजह से आज वो बंद पड़े हुए हैं जैसे हमारे यहाँ अच्छे संसाधन होते तो यहाँ पर समय से टीका हाँ पहुँच जाता जिससे लोगों को काफ़ी राहत प्राप्त होता